تم لوگ چھوٹے مطلب انسان چھوٹے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں یہاں کے چھوٹے لوگ مطلب چھوٹے لوگ ہوتے ہیں تو مطلب چھوٹے لوگ کاروبار کرتے ہیں مطلب غریب ہوتے ہیں انہیں مطلب اپنے بچے کی پرورش کرنے کے لیے وہ چیز کی مطلب نہیں ہوتے ہیں تو اپنے پرورش بچے کے لیے مطلب چھوٹے بھی مطلب کاروبار کرتے ہیں جیسے ہو گیا پان کی دکان چھوٹے پان کی دکان ہو گئے جیسے اور سبزی ہو گئے جیسے چھوٹے موٹے دکان ہو گئی ان چیزوں سے مطلب اپنے مطلب بچوں کے لیے مطلب پورتی کرتے ہیں مطلب بچے کی پڑھائی لکھائی کرتے ہیں کیا کریں گے اپنے بچے کو مطلب خوش رہنے کے لیے اپنی زندگی مطلب جینے کے لیے کسی بھی حد تک پہنچتے ہیں انسان اپنے بچے کو مطلب خوش دیکھے رہ دیکھنے کے لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے یہاں خوش رہیں اور اچھے سے رہیں مطلب انسان اپنے زندگی کے لیے کچھ بھی مطلب چھوٹے موٹے بھی دکان لگا لیتے ہیں اور اپنے مطلب بچے کے پرورش کے لیے یہاں کرتے ہیں مطلب کسان مطلب آدمی مطلب چھوٹے طبقے کے لوگ مطلب ہوتے ہیں اپنے اپنے بچے کے زندگی کے لیے مطلب تو بہت حد تک بھی پہنچ جاتے ہیں آدمی اپنے ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں بچے کی مطلب خواہشوں کو پورا کرتے بچے کی مطلب دیکھ بھال کے لیے